हलो छा तव्हांजो छाजो दुकानु अथव सोन जो न न न न भुल्जियासीं न भुल्जियासीं हा ॿियो तव्हांजे इते कहिड़ा कहिड़ा सोन जो अघु छा पियो हले अठु अच्छा अठु हज़ार तोलो आहे अच्छा अच्छा त तव्हां वटि महारानी सेट आहे अच्छा ऐं फुलियूं वुलियूं अथव गिन्नियूं अथव अच्छा त अच्छा अच्छा अच्छा त कैश ताईं एड्रेस किथे थी किथे जी अथव हा हा हा कंहिं अच्छा अच अच्छा अच्छा ऐं हार वार अथव नेकलेस नेकलेस अ अच्छा छा आहे नी अ मुंहिंजे धीअ जी बि शादी आहे न त मूंखे नेकलेस नेकलेस खपंदा आहे उनखे ऐं गिन्नियूं बि ॾियण वटि खपंदियूं हुननि खे ॾियण जे वास्ते पंजे ग्राम जूं अच्छा अच्छा अच्छा आहिनि अच्छा मारानी सेट हिकिड़ो ई खपंदो एन एन लख ताईं खपनि

पंज अचे थो पंजे तोले जो पंजे तोले जो हा अच्छा ऐं तव्हांजी इहो तव्हां कैश में वठंदा या चैक इहो वठंदा चैक वठंदा आहियो अच्छा अच्छा त मां तव्हां ईअं कजो न मूंखे एड्रेस इहो ॾेई छॾिजो मां तव्हांखे चै चैक साम्हूं अची पेसा ॾींदीमांव अच्छा अच्छा ॿिनि टिनि ॾींहंनि में ईंदासीं त ॿिया बि सभु वैराईटी घुराए रखो मां साम्हूं साम्हूं हा कंगण बि खपंदा आहिनि इहो मुंडियूं वुंडियूं बि खपदिंयूं आहिनि शादी में त ॾियणो पवंदो न ॾाजो धीअ खे हा हा उहो ई त न न डायमंड में फुलियूं वुलियूं खपनि हा हा हा ओके ओके ठीकु ठीकु आहे मां अचां थी तव्हांखे ॿिनि टिनि डींहंनि हू अञा वेराईटी घुराए रखो त पोइ मां अचां थी